जोंनि एरियाव उदालगुरियाव दङ गोबां हस्पिटालानो दङो बिदिनो बायदि बायदि खाख्लारि हस्पिटाल गरमेन हस्पिटाल बेयाव गासै फेसिलिटि फेसिलिटिया दङ दंजोबो खिन्थु गैजोबा आरो ना बिदिनोसै बेनि उनाव जोङो लोमजानाय हाथाइ सोखानाय हायो मेलेरिया टाइफट सब बिसोर फ्रेक्सार आथिं फ्रेक्सार जानायफोरखौबो जों बियावनो सोखानो हायो खिन्थु बियाव प्रेगनेनसिफोर दोनफैबा बेखिनि बेयाव खालामनो हाया जोङो बेलेग गोजान जायगायाव लांनांगोन बेयाव जोङो फेसिलिटिया लोमजानाय मानायफोरखौ बेयावनो सब गासिबो मोजां रोखोम मोनो आरो प्राइभेटबो दङो सरकारिबो दङो जा जायाव इयाव सैमा अरजानायफोरखौबो बेयाव जों फ्रियावनो माबा खालामनो हायो जोङो जोङो बियाव हस्पिटालाव लाबोनानै बिदिनो आरो भिरबो जासोयो हस्पिटालाव माब्लाबा जागा मोना मोना जायो जेरावबो हस्पिटालाव थांबानो मानसि बरथिग थायो गोबां लोमजानाय बेमार जानाय आयथें बायनाय आखाय बायनायफोरनि माबाखौ नुनो मोनो एक्सिडेन्ट जानाय मानाय बिदिनो गोबां गोबां हारिनि मानसि नुनो मोनो आरो बेलेग गोबां गोबां जायगानिफाय गोजान गोजान बे हायो नागरियाव बिदि हस्पिटालाव बिदिनो सोखा जानो मानो हस्पिटालाव बिदिनो नोंना बिदिनो खाथियावबो बेथिं फारमासि हस्पिटालनि फारमासिया रोजा रोजा दवाइ फानो जाय लोमजानायफोरनि गथ'फोरनि आरो बिदिनो गथ'फोरनि हस्पिटालबो दङ बियाव गथ'फोरनि उन्दै उन्दैनि जाय गलांजेन्नाय बेनि थाखाय हस्पिटाल दङ बियाव बिदिनो नायो मायो दावाइ हरो बिदिनो नायनानैसो सेक खालामनानै हरगोन मागोन इयावबो गोबां मानसिया जासोयो बेदिनो बायदि बायदिनि बेराद मेरला जासोयो